हँ हैलो हँ हम मधुबनी आयल छी पता लागलए जे अहाँके मिथिला पेंटिंगके दोकान अइ हँ तऽ अपना लग कीसभ उपलब्ध छै मिथिला पेंटिंगके बारेमे किछु जानकारी दिअ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मिथिला पेंटिंगके ओतय सिक्की सम्बन्धी सेहो समानसभ उपलब्ध छै अच्छा ओतय जे छै से हमसभ दोकानपर जे अयबै से हमसभ एखन जे छियै से कोतवाली चौकपर छी ओतयसँ जे छै से ओतय केना अयबै अच्छ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ हमरा सभ एखन जे मानि कऽ चलू सिक्की सम्बन्धी जे छै से मिथिला पेंटिंगके सामान लेबै ह्म्म अच्छा अच्छा अच्छा तऽ एखन हमरासभ मिथिला पेंटिंग सम्बन्धी जे कोनो जे छै से फोटो या सिक्की सम्बन्धी जे छै से जे कोनो सामान लेबय चाहियै तऽ से उपलब्ध भऽ सकै छै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ पाइ तऽ बेसी लगैत हेतै मिथिला पेंटिंगके सामान खरीदयमे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ओहिठमा सुनै छियै जे अच्छा सुनै छियै जे मिथिला पेंटिंग स्केचोसँ तैयार केलहा प्रिन्टिंगसभ रहै छै हँ अच्छा अच्छा अपना लगन जे छै से मिथिला पेंटिंग बनल जे छै से चादरसभ उपलब्ध भऽ सकै छै जे चादरसभ